आं पेंटींग क्लास घेतला न्हू पूण आतां परत परत अशें काडचे पडटा बरें टायम दिवचो पडटा गडबडीन जायना खूब टायम दिवचो पडटा एक भुरग्यांक शिकयतालें हांव पेंटींग तो असो भिरभरून उडयतालो ताका आतां आतां मातसो सुदारला तो काडपाक ताका जमनासले पयली स्केच काडचे पडटा बरो टायम वोयता भरपूर मागी तेजेर सारकें पेंटींग काडपाचें हाती बी ती सगलो पेंट लागता सगल्या घराकूच पेंट जाता अशें आनी सारकें पोवन अशें काडचें पडटा अशें त्रास पडटा काडपाक मागीर एक डिजायन करता जाल्यार दोन तीन वाटे अशें पोवचें पडटा बारीकसाण ल्हान मोठे बारीक अशें स नंबर प्लेट बसून कितें पेंट करता कपडे लागता जमणीक बी लागता पेंट पयलीं ते वॉटर बेश्टे उदक करता मागीर वॉल पेंट तशें यूज करता मागीर हेज करपाक बरें टायम पडटा सारकेंच करचें पडटा नांवां बिवा सायज सेम आसूं जाय अशें करून करचें पडटा बारीक नांवां मराठीन कोंकणीन तशी सायडी सायडीन तशें तशी करचें पडटा इंग्लीशीन स्क्रेच करचे पडटा मनशाचो बीन पयली स्क्रेच काडपाक लायता ते कशे काडपाचे चलतना लोक काडटा ते मागीर जात्रेक लोकांचे काडूंक लायता रस्त्यार काडपाक लायता मागीर बिल्डींगो मागीर अशे घरां न्हय वाज ड्रेस करपा लायता मागीर वणटीचेर काडपा लायता स्टाटींग पयलीं तें हेजेर बोर्डाचेर काडून लायता ते मागीर मागीर ते येल्ले येल्ले येल्ले करून हातीन मातशे गोवाळटा मातशे त्रास जाता भरपूर काडपाक बेगीन येना ते पेंटींग करपाक पळय पयशे भरपूर आसा पेंटींग करपाक फुडें फुडें शिकपाकूय अशें पयशे पडटा खूब म्हारग शिक्षण ते क्लास घेता जाल्या एक स म्हयन्याचो कोर्स जाल्यार धा एक हजार तरी जाय म्हयन्याक एका म्हयन्याचे शिकपाक त्रास पडटा अशें म्हण पेंट बी म्हारग पडटा सोंपेपणान शिकपाक अशें इज्जी ना तें पयलीं बरें आहलें शिकपाक पेंटा खंय खंय मेळटा पयस पडटा हाडपाक खंयचो खंयचो कलर तो एक बाजारून मेळना जाल्यार दुसरे कडेन वयचें पडटा हाडपाक मागीर तसलेंच पेपर जालें हाडचें पडटा दुसरें पेपर आमकां खूब वचचें पडटा पेन्सील एक पेन्सील हांव पन्नास रुपया धाडपाक म्हणजे आनी पेपरूय मारप पडटाय पेपर धा पन्नास रुपया एक वेपर आसता मागीर तेजे कलर पेन्सील मागी सगले सामान जाय पडटा आपल्याक करचें पडटाल्यार पेंटींग आनी स्क्रॅचाक भरपूर वयता टायम स्क्रॅच करपाक सोंपेपणान येयना स्क्रेचाक